हेलो क्या आप स्विगी से बोल रहे हो मैंने आपके यहाँ खाना ऑर्डर किया था वो खाना मुझे मिल गया है और जो खाना था वो बहुत ही स्वादिस्ट था और मेरा यहाँ से वहाँ तक पार्सल इधर उधर नहीं हुआ था मेरे एक्जेक्ट पते आदर्श नगर पिंटो पार्क में आ गया था औ खाना इतना स्वादिष्ट था कि मुझे खाते खाते ऐसा लगा कि मैं अपनी उँगलियां भी खा जाऊं बहुत ही स्वादिष्ट खाना था और जो वहाँ से पार्सल आया था वो इतनी सेफ्टी से पैक हो कर आया था कि यहाँ पर मैंने खोला तो वो बिल्कुल खाना जो था वो बिल्कुल गर्म निकला तो ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से भी कि वो खाना ठण्डा हुआ हो या कहीं से भी वो यहाँ इधर उधर फ़ैला हो कुछ नहीं हुआ था बहुत ही अच्छा खाना आया था इतना टैस्टी लगा मुझे कि अब तो जितनी बार मैं खाना मंगाउँगा आपके ही यहाँ से मंगवाउँगा कहीं से भी नहीं बोला मंगवाउँगा बस यही कहना चाहूँगा